हाँ मैं आप खेती बारी करते हैं हम साग सब्ज़ी बेचते हैं आलू है

अच्छा बत्थू बेते हैं बथुआ हाँ साग जो बथुआ होता है न कैसे रेट देते हैं

अच्छा पालक का अच्छा और सब क्या है अच्छा तो सब का रेट कैसे क्या है ओ सब रेट हमको बताइएगा तब न

आलू कैसे किलो है और बत्थू हाँ बथुआ अरे तो आप से हम लेंगे तो हम फ़िर कैसे बेचेंगे यहाँ पर कम रेट करके दीजिएगा तब न ऐसा तो बहुत हाँ सुनिए न गाँव में जाते हैं न तो लोग सस्ता मँगता है इसलिए तो यहाँ तो सर आप जैसे पालक हो गया बत्थू हो गया धनिया हो गया मिर्ची हो गया टमाटर हो गया यह सबका रेट हमको पूरा कन्फम कीजिए तो जौन गाँव में हमको सस्ता बेचने में सही हो अच्छा और कोई ठीक है और पालक

सुनिए न पालक कैसे चलिए पालक ठीक है आकर बात करते हैं ठीक है